जय झूलेलाल मां ॻे दफ़े जॾहिं छुटियूं वरतियूं तॾहिं मां ॾाढो कंटार थी वई हुयमि ख़ुदि जी पढ़ाई सां ख़ुदि जे अ रोज़ जे अ शेड्यूल सां तॾहिं असां मुंहिंजे परिवार सां गॾु घुमणु वई हुयमि बम्बई लोनावला खंडाला ऐं माथेरान माथेरान में जेकी ट्रेन हलंदी अथव उहो ॾाढी मस्त हुई उहा रेल अ सॼो माथेरान घुमाईंदी हुअसि सॼो पहाड़ घुमाईंदी आहे ऐं तंहिंखां पोइ असां वियासीं लोनावला में जिते असां अलॻि अलॻि पॉइंट ॾिठासी जंहिंमां थी हिकु हुयो सुसाइट पॉइंट हिकु हुओ लवर्स पॉइंट लोनावला ऐं खंडाला में मथे पहाड़नि ते पहुचण खां पोइ ईअं पियो लॻे ॼण आसमान असांजे मथां जाए खाली ईअं हथु मथे कयूं था असमान छूए अ आसमान खे छूए सघंदासी उहो घुमण पोइ असां मुंबई दर्शन कयो बंबई दर्शन कयो जंहिंमें असां जुहू बीच घुमियासीं तंहिंखां पोइ असां अ शाहरुख खान जो घरु ॾिठो असीं जेको मन्नत आहे तंहिंखां पोइ असां वियासीं अ सिद्धी विनायक मंदर में इहो सभु घुमी करे पोइ जॾहिं असां घर आयासीं मां हिकदमि तरोताज़ा हुयमि मूंखे ॾाढो मज़ो आयो हुयो घुमण में